हेल' खोनादों

औ

आं मोजाङैनो दङ ओमफाय नोंस्रा माबोरै दङ

ओमफाय नोंथांनो माबायदि सना नांगौ नोंथाङा आंनो खोन्थानो हागोन नामा उम जुमखायाथ' गोबां डिजाइननि दङ ओमफाय नोंथांनो माबेबायदि डिजाइन नांगौ आरो बेसेबां दामनि नांगौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा एसे औ दङ दामा ओ जिरोजानि सायाव दंजोबो गासिबो नोंथांनो माबायदिखो नांगौ बेसेबां दामनि नांगौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा एसे

मानि नोंथांनो रियेल ग'ल्डनि नांगौ नामा नोंथांनो जेनोबा जुमखा स'नाखौ रियेल ग'ल्डनि नांगौ ना मागौ बेखौ नोंथाङा मोजाङै एसे खोन्था हरदो औ ओमफ्राय नोंथाङा लांनोब्ला स'खआव फैनानै डिजाइनखौ नायनानै लांनो हागोन दामाथ' खमायनो हानाय नङा मानो होनोब्ला सनानि दामा गोबाङै बारायदों नोंथाङाबो एसे मोन्थि नांसिगोन अ नोंथाङा स'खआव फैनानै डिजाइनखौ नायलांदो दङ नोंथाङा नायफैनो हागोन आंनि दखाना खुलायानो थाबाय थायो नाथाय बे सानसुआव बन्द खालामनाय जायो नोंथाङा बेलासियाव फैब्लाबो मोनासेयावबो लोगो मोनफैगोन दे ओं मोजां नोंथाङा फैनो हासिगोन होमब्ला दे नोंथाङा सोलाबनाय बायदि टाइमाव फैदो बेलासिसोआव औ सोलाबगोन फैनो हागोन दे

दे होमब्ला औ जाबाय

औ जागोन दे औ मोनगोन दे मोनगोन नोंथाङा फैब्लानो जाबाय बासिनानै लांब्लानो जागोन नोंथांनि थाखाय डिसकाउन्टआवबो होनाय जागोन दे दे दे दे